लम्बा यात्रा मे न कभी बाइक से न कभी सफर न करै छै क्युकी लम्बा सफर मे बहुत ही जैसेकी बहुत कुछ होला आओर कही एक्सीडेंट होनेका आ कही बहुत ही ऐसा चीज होला की जैसेकी बाइक ट्रिपिंग पे कमर दर्द आ जैसे की कन्धा दर्द है ना हाथ दर्द ईसब आओर डर जादा होला आओर इसीलिए जादा लम्बा बाइकिंग यात्रा मे जो होता न स्वस्थ खराब भी होला आओर हल्का मतलब जादा थोड़ा सा न आगे चलावल जाला बाइक पचास साठि किलोमीटर तक ही सफर करना अच्छा लगता ताकी ओ स्वस्थ भी रह सकए आओर इसलिए भोजन के ओ बाइकिंग ट्रिप के अनुसार जब भोजन जो ह न ओ बहुत ही हल्का सा मतलब की खाना बाइकिंग ट्रिप के लिए अच्छा लागता आओर आओर ईससे न जादा मतलब नही चाउ उन ईसब जे होला चक्कर ऊक्कर ओसब न लागेला आओर जादा लम्बा सफर नही करए मे जादा लम्बा सफर करम तऽ ईससे न बहुत स्वस्थ मे काफी हार्म पहुँची आओर ईसी के वजह से न का बहुत ही ख़राब भी होला ट्रिपिंग आओर